टेक्नोलोजी जे कारण मनोरंजन जे में अॼु घणेई बदिलाउ आयो आहे छो करे त अॼु मोबाइल फ़ोन अची विया आहिनि जंहिं में सभु बि सभु पंहिंजे मोबाइलनि में ई सभु मनोरंजन थी थो वञे उहो हिन सां हिकु फ़ाइदो इओ आहे त पाणि किथे बि कॾहें बि हुजूं त अगरि पाणि वटि मोबाइल आहे त पंहिंजो मनोरंजन थी वेंदो हुन में गाना ॿुधी करे ऐं यूटुबुनि ते आहिनि अलॻि अलॻि प्रकार जी ॼाण करे पाण खे अगरि कंहिं बि ॻाल्हि जो ख़बर करिणी हुजे त गूगल में वञी करे पाणि इयं ॻोले करे बि ॾि पंहिंजो मनोरंजन करे सघूं था ऐं टेक्नोलेजी सिर्फ़ु मनोरंजन में ई उपयोगी काने पर क अगरि पाण खे किथा खां किथे वञिणो बि आहे त हुनजे रास्ते रस्ते जी नॉलेज अगरि पाण खे काने ख़बर काने त उहा बि पाणि अॼु जीअं टेक्नोलोजी वधी आहे त उन करे उहो करे सघूं था ऐं पाणि नही नईं पिल गा पिचरुनि जा गाना ॿुधी सघूं था टेक्नोलोजी फ़ोननि जे कारण ऐं फ़ोन अचण सां ॾाढो ई ज़िंदगीअ लाइ जाम उपयोगी शइ थी वेई आहे हुन में पाणि पे जेॾी महिल पाण खे टाईम हुजे अधु कलाक आहे त अधु कलाक जो ॾिसी करे पोइ छॾे ॾियूं पिचरूं ऐं इहे सभु जे के बि मनोरंजन जी हिकु पाण खे ॾिसिणो हुजे ऐं थोरो थोरो हूअं पाणि अगरि जंहिं ॿीं ॿिएं अगरि त तरह वञू त पाण खे हिकु ई हंधु वेई करे उहो करे हुनखे छॾिणो थो पिए पर मोबाइलनि जी वजह सां उहो पाण खे जेॾी महिल जेतिरी देर बि ॾिसिणो हुजे पाणि ॾिसी सघूं था त इयं टेक्नोलोजी ऐं मोबाइल जे करे पंहिंजी ज़िंदगी अपडेट थी आहे हुन में घणेई सुखु सुविधाऊं अची वेयूं आहिनि